اتر پردیش کو طرز زندگی کو تشکیل دینے والے جو مزکرات ہیں وہ مذہب ہے کہ اتر پردیش میں بہت زیادہ مذہب کے لوگ رہتے ہیں بہت زیادہ زبان کے لوگ رہتے ہیں بہت زیادہ تاریخیں ہیں یہاں پر اور طرح طرح کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں اور الگ الگ کی لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں اتر پردیش کے اندر اور جغرافیہ بھی ہوتے ہیں یہ سب مل کر ایک اتر پردیش کو ایک نئی تشکیل میں بنائے دیکھتے ہیں اور اتر پردیش کے اندر ایسے ایسے مذہب ہوتے ہیں جن کو ہم توقع نہیں کرتے ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ساتھ میں ہر چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں سب چیزوں کو تشکیل وغیرہ دیتے ہیں اور زبان کا بھی بہت زیادہ اہم رول ہے اتر پردیش کے اندر کیوں کہ یہاں پہ بہت طریقے کی زبانیں بولی جاتی ہیں بہت کہ لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کے اندر یہاں کوئی پٹھان ہے تو کوئی مسلم ہے تو کوئی ہندو کوئی کرسچن ہے اس طرح کے مذہب ہیں یہاں پر اتر پردیش میں رہتے ہیں اور زبانیں بہت طریقے کی بولی جاتی ہیں جیسے کوئی ہندی بول رہا ہے کوئی اردو بول رہا ہے کوئی سنسکرت کوئی پنجابی یہاں ہر طریقے کی زبان کو بولا جاتا ہے تاریخیں ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ تاریخوں میں لکھی گئی ہیں اور اتر پردیش کو ہم مرکزی ثقافت میں بہت زیادہ تشکیل کو ایک بڑے طریقے سے بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور انہیں سب مذہب زبان تاریخ جغرافیہ سبھی ملا کر ہی ہم ایک اتر پردیش کو ایک اچھا اتر پردیش بنانے میں ہم مدد کرتے ہیں